غازی آباد ضلعے میں بہت ساری ایجنسیز ہیں جس میں نیوز پیپر بنایا جاتا ہے اور نیوز پیپر بنانے كے لیے بہت زیادہ الگ الگ كمپنی بھی ہیں انڈیا بہت سارے الگ الگ نام كے كمپنی ہیں جہاں پہ نیوز پیپر بنایا جاتا ہے اور ہر ایک لینگویج میں بنایا جاتا ہے تمل ہندی انگریزی اردو اور بہت ساری لینگویج میں جتنی لنگویجز ہوتی ہیں ہمارے اںڈیا میں اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو كہ میڈیا كے تھرو بھی بتایا جاتا ہے ہمیں جو بھی جانكاری چاہیے ہوتی ہے ہمارے دیش كے اور باقی پورے دنیا كے اس میں كیا چل رہا ہے تو ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا پھر ٹی وی میں نیوز دیكھتے ہیں نیوز دیکھنے میں بھی ہمارے بہت ساری وہ چینلس ہیں جو ہمیں پوری جانكاری دیتی ہیں جیسے آج تک ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میڈیا جو ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بتانے كے لیے ہم تک جانكاری پہنچانے كے لیے ساری چیزیں كرتی ہیں اور ساری چیزوں كو كھود كے نكالنے كا كام ہوتا ہے میڈیا كا اور آج كی ڈیٹ میں فی الحال الیكشنس آ رہے ہیں تو میڈیا اور نیوز پیپرس ٹیلی ویژن ہر جگہ بس اسی كی چرچا چل رہی ہے